जोङो ना सारहैनायाव एखनबा एखनबा अखाबो लोगो मोनो एखनबा अखा गोजा लोगो मोनो एखनबा बारहुंखाबो लोगो मोनो बारहुंखायाव जोङो दंफां आन्दोफ्राव थाखोमानानै आन्दोआव थायो आन्दोआव थानानै दसे नेथ'नानै उनाव जेब्ला बारा रुयलाङो होनब्लासो जोङो नाखौ सारहै सारहैफिनो सारहैफिन्ना आरो सारहै फिन्नानै थे थेफिन्नानै सारहैफिनो थेनायावबो जोङो बेसेबांबा खस्थ' साफ्रा जावनानै रोगानांगौ दै गिदिरखो थेनाय साफ्रा जावनानै रोगानांगौ रोगानानै जाबनांगौ थेनांगौ बहुद जाबोर नांगौ सिखाजों एवलाबायना होनांगौ जाबोर साफ्रा रोगानांगौ रोगाखांब्लासो जाबखांब्लासो जोङो सारनो मोनो आरो बेवहायबो दै गिदिरब्ला थाबखौनो सारनो हाया दैखौ फोरान्नो हाया माबा थिं खालायनांगौ थिं खालायनानैसो सारनांगौ बहुथ खस्थ' थिं खानानै सारनायावबो फोरान्द'नो हाया गोबाव समनांगौ फोरान्नोबो

गोबाव सम ला लानायाव जोङो बिदियावनो साना थोलायलाङा बेलासि जालाय लाङो बे बेलासिनानो सो जोङो न'आव फैफिन्नाय जायो फानहैनो मानो जोङो समखौनो हास्लाबा हास्लाबा बिदि जाहैयो जों फानाबाथ' खरसा जानो गैया नालाय खरसा जानो जोंहा फानहैथारनांगौ जायो मोनाबाबो एखम्बा थिनालियाव एखम्बा बेंथलाव बिदि समखौ नायनानै जोङो लाङो लाबोयो बेबायदि सुंथाब थायेमाव हास्लाबा हास्लाबा जायो जोङो बहुद खस्थ'जों सोलिनानै दङ बेफोरबायदि ना सारनानै जोङो बेसे जाबावनो बेसे जों खस्थ' खालामबावनो सहायनोनो बेराद खस्थ'सै बेफोरबायदि मावनानै जानो ओजों देहाफ्राबो बोरायलाय लांबाय बेसे बिदि खामानिखौ मावै मावै जानो जों सहायनोनो गोब्राब जालांबाय देहाफ्रानो हाला हनै मा खालामबावनो जोङो मोनसे मोनसे उफाय मोनोब्ला बेराद हामजानाय मोनगौ आरोखि मावनोनो बालाय लांबाय बेफोरबायदि खामानिखौ हाजिरा मुजिराबो मावलाबायनांगौ जायो मोनथाराब्ला ना सारहैयो हाजिरा मोनबानो हाजिरा मावो जेखौ मोनो बेखौनो जोङो दा मावनानै जानाङो आरोखि दा बेबायदि खस्थ'जों जोङो स'लिनानै दङ